महाराज जियां साढ़े उधमपुर दी गल्ल करचै महाराज तां एग्रीकल्चर जेह्ड़ा ऐ बड़ा साढ़े मड़ा ग्रांऽ च बड़ा पिच्छें ऐ ते उधमपुर च बी बड़ा पिच्छें ऐ ते साढ़े जेह्ड़ी मेन जेह्ड़ी तुसें फसल मेन फसल ऐ जेह्ड़ी ते ओह् महाराज मक्कां होंदियां जियां अपने कनक होई गेई सरेआं होई गेई महाराज उप्परा थोम होई गेआ ते मैक्स जादैतर ते इयै होंदियां साढ़े ते बाकी साढ़े ग्रांऽ च महाराज कोई जादै कोई टेक्नोलॉजी बगैरा किश निं ऐ महाराज बिलकुल टेक्नोलॉजी निं ऐ महाराज टमाटर टमूटर होंदे जियां बाजरा होई गेआ घाऽ होई गेआ ते खेतीबाड़ी दा कोई महाराज जादैतर असेंगी कोई साधन बिलकुल नेईं ऐ ते बाकी अगर टेक्नोलॉजी दी गल्ल कीती जा तो बी महाराज ग्रांऽ च तां बिलकुल ऐ गै नीं ऐ बिलकुल कोई आक्खेआ जे कोई टेक्नोलॉजी बिलकुल नीं ऐ बाकी टमाटर टमूटर होंदे अपने बाजरा घाऽ टमाटर टमूटर बेचदे महाराज ताहियें टमाटर टमूटर बेचियै गै करदे गुजारा बाकी सरेआं सुरेआं होंदी ते सरेआं बेचियै सरेआं बेचियै ते तेल तूल ओह्दा गै आह्नदे ते बाकी साढ़ै महाराज मेन फसल जेह्ड़ी ऐ साढ़े महाराज मक्कां मुक्कां होंदियां बाकी होर कुछ नीं होंदा ऐ ते जादैतर इक मेन साढ़े फसल दा ओह् मक्कां ई होंदियां ते मक्कां मुक्कां कनक सरेआं घाऽ बाजरा इ'यै ते उस ओह्दे उप्परा जादैतर जेह्ड़ा एग्रीकल्चर लोकें दा जेह्का रोजगार ते ओह्दे उप्परा गै चलदा पूरा जो बी ऐ खाना पीना जो सिस्टम ऐ मतलब थोह्ड़ा मता मक्कां मुक्कां बेचदे महाराज मक्कां मुक्कां दा भाव बी घट्ट गै लगदा ते करना फ्ही गुजारा करना ई पौंदा ते एह् गल्लबात ते मक्कां बगैरा होर कक्ख साढ़े होंदा ऐ नीं ते कोई आक्खै ते कोई एह्दे बारै च कोई किश टेक्नोलॉजी बिलकुल नीं ऐ ग्राएं च महाराज किश बी नेईं जीरो बाकी खेतीबाड़ी गै होंदी होर महाराज किश नीं होंदा ऐ